दिक्खो जी कैमरा में एह्दे लेई चलाया क्योंकि में निक्का होंदा हा ते मिकी जेह्का एह् फोटुआं शोटुआं दा शौक जेह्का निं ओह् बहुत जैदा हा अगर में कुसै गी दिखदा हा कोई फोटू बना दा कुसै ई कैमरा लेदा ते में दिखदा हा कि मेरे कोल बी होंदा हा ते में बी फोटू बनांदा हा अपने खिचदा कुसै दे खिचदा नेच्चर दे ते उत्थुआं जेह्का मेरा मन जेह्का ते बड़ा लगा करन कि में फोटू बनांऽ में बड़ा बड्डे बड्डे फोटू ग्राफ्रें कन्नै अटैचमैंट होआं ते इस स्हाबै दा जेह्का मेरे मनै च औंदा हा ते उत्थुआं जेह्ड़ा मेरा मन कीता कि नेईं में फोटोग्राफी करां ओह्दे बाद शुरू कीता में थोह्ड़ी बहुत लेइयै पैह्लें छोटा कैमरा लेआ ओह्दे उप्पर खिच्चेआ फ्ही होर अच्छा लग्गेआ में सोचेआ कि नेईं में होर करां थोह्ड़ा एह्दे कोला बी बड्डा करां फ्ही में थोह्ड़ा बड्डा कैमरा लेआ ते ओह्दे बाद शुरू कीता फ्ही इंटरैस्ट जेह्का ऐ बधदा गेआ बधदा गेआ जैदा जैदा होंदा गेआ ते अज्ज जेह्ड़ा ऐ अच्छा जो सोचेआ ओह् होआ दा ओह् है ते ठीक ऐ